भारतीय समाजांत धर्माची खूब म्हत्वाची भुमिका आसा प्रत्येक धर्म हो आपले भितर खूब सोबीत आसा प्रत्येक धर्म आमकां वेगळ्यो वेगळ्यो गोष्टी शिकयता प्रत्येक धर्माचे आचार विचार वेगळे आसता प्रत्येक धर्म जगपा खातीर आमी तितलोच प्रयत्न करूंक जाय आनी हो धर्म आमकां कितें तरी शिकयता आनी आमकां मनीसपणाक तेंको दिवपाक आदार दिता म्हुणून आमी ह्या धर्माचो प्रचार करपाक जाय म्हाका क्रिस्ती धर्मा बद्दल एक गजाल खूब आवडटा ती म्हणजे खुमसार जावप किंवां कन्फेशन आतां कन्फेशनांत आमी आमी कितें केलां वायट उलयल्यां कोणा शब्द दिला किंवां आमची कितेंय वायट कृती आसा ती आमी दुसऱ्यांक उलोवन दुसऱ्या फुड्यान व्यक्त जाता ही गजाल खूब सोबीत आसा कारण भितरल्या भितर घुसपटच्या पेक्षांत ती गजाल आमी भायर उलोवन दाखोवप ही म्हाका दिसता चडांत चड बरी